جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان چاہے کوئی بھی ہو اردو ہو ہندی ہو انگریزی ہو یا کوئی بھی کوئی بھی بھاشا ہو کوئی بھی زبان ہو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تخلیقی پہلو اور ایک کاروباری پہلو کاروباری پہلو وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم حقیقتیں بیان کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اب صحافت یا جرنلزم کو لے لیجیے اخبار کی جو رپورٹ ہوگی اس میں ہم تخلیقیت شامل نہیں کریں گے کیونکہ تخلیقیت شامل کرنے سے پھر وہ اس میں وہ حقیقت سے دور ہو جاتی ہے اور جب ہم فکشن کی بات کرتے ہیں یعنی جسے ہم افسانوی ادب کہتے ہیں تو اس میں تخلیقیت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر تخلیقیت زبان میں بھی نہیں ہوگی تو اس تخلیق میں نہ لطف ہوگا نہ رنگ آمیزی ہوگی اور نہ ہی تخیل ہمارا اس میں شامل ہوگا جہاں بھی تخیل شامل ہوتا ہے تخلیقیت میں تو وہاں پہ وہ جو لطف پیدا ہوتا ہے وہ فکشن کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جسے ہم ریڈیبلٹی کہتے ہیں یعنی اس اپنے آپ کو پڑھوا لینے کی صلاحیت اس کے لیے تخلیقیت کا زبانی زبان میں ہونا بہت ضروری ہے اور جہاں تک اس کی گرامر یا تکنیکی پہلوؤں کا تعلق ہے وہ تو دونوں قسم کی زبانوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اچھی زبان کے اچھی زبان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں لکھ سکتے گرامر تو زبان کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ جسم کے لیے سانس یعنی اگر آپ کے گر گرامر کی غلطیاں ہیں تو چاہے آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہووں آپ کی تحریر میں نہ تو پوری طرح معنی آ پائیں گے اور نہ ہی اس میں پڑھاڑھ پڑھان اپنے آپ کو پڑھوائے جانے کی صلاحیت ہوگی تخلیقی زبان یا افسانوی زبان کو استعمال کرنے کے لیے کسی میرا خیال ہے کسی بھی تحریری کورس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کی مادری زبان جو ہے آپ کو اس پر پورا عبور حاصل ہے آپ اسے پوری طرح اچھی طرح اس پر قابو رکھتے ہیں آپ صحیح زبان بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ صحیح زبان لکھیں گے بھی اور جب آپ اس میں کہانی لکھیں گے افسانہ لکھیں گے تو اس میں تخلیفیت بھی ضرور ہوگی اور وہ کل ملا کے مجموعی طور پر ایک بہترین زبان کے طور پر سامنے آئے گی جس میں کہ ٹیکنیک بھی صحیح ہوگی جس میں کہ فنی خوبیاں بھی ہوں گی اور جس میں تخلیقیت بھی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کسی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی